तुमी नोकरीची मुलाखत एका एक तुजी नोकरीची मुलाखत एका वरान जाता आनी तांणी तुज्या वाहन चालोवपा चालोवपाच्या परवान्याची न्याची पत्र मागल् मागयल्या तूं घरात आसा पूण तूं परवा नो चुकयल्लो तुमी कुटुंबाच्या वांगड्याक संदेश रॅकॉर्ड करतात अशें दाखयात तुमची तातडीचें वर्णन करात आनी शक्य तितल्या बेगीन डिजिलॉकरांतल्यान तुमचो वाहन चालोवपाचो परवानो मेळोवपाक मदत करपाक तांकां सांगात एक